आं दामनाय देनायखौ मोजां मोनो नाथाय दामनो लुबैयो दामनो लुबैयो नाथाय सोलोंनो लुबैयो बेवहायनो जोंबो आङो गासै दामनाय देनायखौनो मोजां मोनो मानोना आं सासे दामनाय देनायखौ मोजां मोनग्रा मानसि लोगोसे बांसिन आङो दामनाय देनाय बायदिसिना बिथांमोनजोंनो जेब्लानाखि सम जायो अब्ला सोनारना थायो लोगोसे आंबो सोलोंनो लुबैयो दामनाय देनायखौ जे रोखोम किबर्ड गिटार बेफोरखौ आंबो गोसो मोदोम होनानै सोलोंनो लुबैयो नाजायो बेखायनो आं दामनाय देनाय गासैबो दामनाय देनायखौनो आङो मोजां मोनो मानोना जोङो दामनाय देनायजोंनो दामग्रा देग्रा बिथांमोनजोंनो जों थाफायो बेखायनो दामनाय देनाय मिउजिक बे बुस्थुखौ आंबो सोलोंनो लुबैयो सोलोंनो लुबैयोखायनो आंबो बिथांमोनजोंनो सिथाब सिथाब थाफायो लोगोसे गोबां प्रग्रामफोरावबो आङो बिथांमोनजोंनो बाहागो लाफायो बेखायनो दामनाय देनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनो जेरै किबर्ड आरो गिटार बेफोरखौ आंबो जोबोद सोलोंनो लुबैयो